अच्छेसँ बर्तनके अच्छी साबुनसँ धोना चाही मिसना चाही आओर अच्छा पानी से धोना चाही क्युकी काहेकी अगर एकरामे रहि जेतै तऽ ई मतलब ऐसे किछु तो एकरासँ इन्फेक्शन हो सकैत छै तऽ इसलिए साफ सुथरा करैके चाही बर्तन अच्छे से धोएके चाही थोड़ा पानी लए नहि लेके किछु जादा ही पानी लेके मगर अच्छे से बर्तनके धोएके चाही बस आओर साबुन भी अच्छा होबेके चाही

आओर बर्तनके अच्छे से भी साफ करिके रख रख दएके चाही ओकर पानी पूरा गड़ जाइ ओकर बाद यूज करैके चाही बस इएह सभ